جی ہاں ہم اپنے علاقے کے ہاسپیٹلوں کی حالت دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ افسوس اور ہتاش ہوتے ہیں کیوںکہ آبادی کے لحاظ سے ہاسپیٹلوں کا کمی ہونا ہجوم کی ہجوم ہونا سوبھاوک بات ہے وجہ یہ ہے کہ آج دیہات چھیتر میں ہاسپیٹلوں ڈاکٹروں نرسوں کی کمی اس بنا پہ ہے کہ تحصیل لیول کے ہاسپیٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پر انتظامات تھوڑا بہت ہے بھی لیکن وہاں پہنچنا غریب اور دیہات کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اس لیے ہم لوگو ہجوم کو کم کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ہر پنچایت لیول پر ہاسپیٹل کا انتظام کرے اور اس کی اس کے لیے سارے سہولیات مہیا کرے لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دیہاتی ہونے کی گناہ میں اپنے حال پہ حکومت چھوڑ دیتی ہے جن کے بنا پہ جو ہے بس بیچارے ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے اپنے آخری دم گھوٹ کر کے دنیا سے چل بستے ہیں